पाँच सौ बारह छः लाख चालीस हज़ार तीन सौ तेरह सात लाख अस्सी हज़ार पाँच सौ बारह तीस हजार पाँच सौ पैंतालीस पचास हज़ार